हांव निवाडे रावतां आणी हय संतोशी माता टॅम्पल आसा सो थंय

फ्रायडे देवळान वयता आणी मागीर देवळान बसतां बिजतां ते पुजा बी करता थंय आनी ट्यूजडे गणपती टॅम्पल आसा हय सो त्या गणपती टॅम्पलान वयता थंय वय वचून गणपतीची पुजा करून थंय बसतां बी थंय बसल्यार मागीर अशें बरें फील जाता पिसफूल आणी थंयचें तें वातावरण आसता तें बरें पॉजिटीव फील करपाक लागता दिता आणी हय थर्सडे साईबाबा देवूळ देवूळ आसा थंय बी वयता थंय वचून तें प्रसाद बी आसता थंय देवळान थंयचो प्रसाद आणी साईबाबा देवळान बी वचून बसता कितें आसले शांत अशें बरें दिसता भजन आसता थर्जडे थर्जडे आणी भजनान बी एक अशें बरें दिसता तें आयकपाक बी देवाचें आणी केन्नाय अशें बरें लो फील बी जालें देवळान वचून बसपा बसता हांव आणी थंय बसल्यार बरें मायंड फ्रेश जाता ह आणी फ्रेश जाता थंय आनी हयच एक निवाडे लेक आसा वाडेम लेक म्हणून थंय वयता